असांजी सिंधी लेंगवेज जेकी सिंधी भाषा आहे ॾाढी सुठी भाषा आहे ॾाढी मिठी भाषा आहे अॼु असां सिन्धी सॼे दुनिया में मशहूर आहियूं सिंधी इन जे करे की असां जेके आहियूं असांजा सिंधी जेके आहिनि हर कंहिं ॻाल्हि में अॻियां आहिनि धंधे में हिन में पर जेके असां जेके पंहिंजी भाषा में जेके आहियूं ॾींहों ॾींहुं पुठिते था थींदा वञू छाकाणि त असां जेके आहियूं पाण ई असां सिंधी घर में नथां ॻाल्हायूं असां ॿारनि सां गॾु सिंधीअ में न ॻाल्हाईंदासीं त असांजा ॿार सिंधी कीअं सिखंदा ऐं असांजा जेके ॿार आहिनि असां चाहियूं नथां कि उहे असांजे सिंधी स्कूलनि में पढ़नि त असांजा जेका ॿार जेके आहिनि सभु कॉन्वेंट स्कूलनि में था पढ़नि उन्हनि खे सिंधी अचे ई नथी उहे सिन्धी अगरि कोशिशि बि कनि ॻाल्हाइणु जी त बि नथां ॻाल्हाए सघनि इन जे करे मज़बूरी में उहो हिंदीअ में था ॻाल्हाइनि या वरी इंगलिश में था ॻाल्हाइनि घर में त पोइ सामुहू वारो जेको आहे उहो बि हुनखे घर में उहो ई जवाबु थो ॾे इनजे करे सिंधी असां ॾींहों ॾींहुं पुठिते था थींदा वञू असांजी जेकी भाषा आहे ॾींहों ॾींहुं जेकी आहे घटि घटजन्दी थी वञे जेको आहे हिकु ॾाढो चयो वञे त अ सिंधी भाषा जे ॿारे में की ॾींहों ॾींहुं कमु जेको आहे उहो पुठिते थो थींदो वञे असां चाहियूं था हींअर कि असांजी सिन्धी भाषा जेकी आहे उहा जेतिरो थी सघे कोशिशि करे अॻियां अचे हुनखे ॻाल्हाइण वारा वधीक हुजनि सम्झणु वारा वधीक हुजनि त इन जे करे असांखे छा करणो पवंदो की सभिनि खां वॾो कमु त इहो आहे की पहिरियूं असां घर में सिन्धी ॻाल्हाइण चालू कयूं जॾहिं असां घर में सिंधी ॻाल्हाइण चालू कंदासीं तॾहिं असां अॻियां वधी सघंदासी ऐं धीरे धीरे इहो थींदो कि असांजा ॿार बि असांखे सिंधीअ में जवाबु ॾींदा उहे सिन्धी समझन्दा ऐं इहो कमु जेको आहे पोइ धीरे धीरे अॻियां वधंदो वेंदो उहे जेके ॿार आहिनि उहे बि सिंधी सिखंदा दोस्तनि सां बि सिन्धी ॻाल्हाईंदा ऐं पंहिंजे वॾनि सां गॾु बि सिंधीअ में ई ॻाल्हाईंदा पोइ धीरे धीरे इहो कमु सिन्धीअ जो जेको आहे उहो वापसि जेको आहे वधंदो वेंदो वधंदो वेंदो जेको हींअर असां धीरे धीरे करे पुठिते थी विया आहियूं कोशिशि कयूं था की असां हिन खे अॻिते आणियूं